हमारे जीवन में डिजिटल का बहुत ही अच्छा उपयोग है ताकि डिजिटल से बहुत ही जैसे फोनपे हुआ गूगल पे हुआ अन्य इलेक्ट्रोनिक चीज़ें हुईं उससे हम घर बैठे फ़ोन पर से घर बैठे एक दूसरे के एकहाऊँट मैं पैसा ट्रांस्फर कर देते हैं हमारा समय बच जाता है उस समय से कोई दूसरा काम कर लेते हैं निकाल कर अब फोन से इलेक्ट्रोन ट्रोनिक डिजिटल जैसे हुआ हम घर बैठे एक दूसरे का समाचार ले सकते हैं ताकि वहाँ जाने आने में जो हमारा अतिरिक्त समय नुक़सान होगा उससे घर पर बैठे या तो हमारा कोई बिजनेस है भैंस गाय का उस बिजनेस को अच्छे तरीक़े से देख भाल कर सकें और हमारा बिजनेस भी अच्छा रहेगा यह डिजिटल का सब देन है और इस पर विश्वसनीय और सुरक्षित रूप से हमें ध्यान देना चाहिए और यह डिजिटल जो चीज़ें हैं मोबाइल हुआ फ़ोन हुआ यह जहाँ इससे क्या है कि हमेशा इस्तेमाल नहीं किया आप बाइक चला रहे हैं फ़ोर व्हीलर चला रहे हैं तो कुछ भी तो उससे नहीं इस्तेमाल क्योंकि करते हैं क्योंकि आप बाइक चला रहे हैं या तो फ़ोर व्हीलर या तो अन्य बड़ी गाड़ियाँ आप मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं बातें कर रहे हैं या तो मोबाइल में कुछ देख रहें हैं तो हम हमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है इससे बचने के लिए हम मोबाइल या डिजिटल का चीज़ जो हुई उससे दूर ही रखें अतिआवश्यक है उसे समय से निकालें समय से उसका काम करें